जोंनि गामियाव सिनस्रिफोर बायदिसिना सानाय सुनाय जायोब्ला जोङो गामिनि गोदोनि अजा बेजानि मुलिजों बिफां लाइफांनि बिलाइ जेरै खानारि बिलाइ ग गन्द' बिलाइफोरजों नानानै थाव गुबैजों हांनानै सिनस्रिखौ नानानै जोङो गोख्रों खालामो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि आखायफोर बायोब्ला एबा लोरियोब्लाबो बिदिनो बिलाइनि बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों बिदिनो मुलि उननानै देनानै हमनानै जोङो जोंनि आखाय बुनाय एबा बायनायफोरखौ मोजां खालामनो हायो बेबायदि बायदिसिना रोखोमनि आदब खायदाजों गामिनि बिफां लाइफां बायदि मुवाफोरजों जोङो बिलाइ सिनस्रिफोरखौ एबा मोदोमनि थाखाय सानाय सुनाय बाहागोफोरखौ जेन'बा जोङो मोजां खालामनानै लायो बेबायदिनो डक्टरफोरखौ मोननो थाङा समाव गोजान जायगा गोथौ गामियाव जोङो थायो बबेबा समाव गारिनि सुबिदा गैया अब्ला जोङो जों बेबायदिनो बायदि रोखोमनि सान बिलाइफोरजोंनो जोङो मोदोम सानाय एबा सिनस्रि सानाय बेबायदि बायदिसिना मुवाफोरजों जोङो देहाखौ जेन'बा सिनस्रि सानायफोरखौ जों मोजां खालामनानै लायो बेबायदि आदब खायदाजोंनो जोङो थांनानै थायो आरो गोबां बेबायदिनो दंबावो अजा बिजा आरो बायदिसिनाफोर खालामनाय